एकवीह जून उणिवीह सौ असी छवीह अगस उणिवीह सौ इक्यासी चोॾहीं नवम्बर ॿ हज़ार तेरहां पंजवीह जेनवरी ॿ हज़ार ॿारहं अठावीह में ॿ हज़ार उणिवीह